बिहार में मनाये मनाये जाने वाले सांस्कृतिक त्योहार और कार्यक्रम जैसे दुर्गा पूजा हो गया होली हो गया दीपावली हो गया छठ पूजा हो गया और मकर मकरसंक्रांति हो गया चैती छठ हो गया सब हमलोग अच्छे से मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा हो गया वो भी हमलोग मनाते हैं छोटा छोटा भी पर्व बहुत होता है जो पर्व अच्छे से मनाते हैं होली में हमलोग दो दिन दो होली दो दिन का होता है पहले पहला दिन हमलोग होलिका दहन करते हैं होलिका दहन रात्रि में होता है उसका एक दिन बाद करके हमलोग होली खेलते हैं सुबह में हमलोग पहले कीचड़ से होली खेलते हैं उसके बाद शाम को रंग और अबीर से होली खेलते हैं हमलोग ग्रुप बना के घर घर जा के अच्छा से रंग अबीर सबको लगाते हैं और सारे दोस्त मिल के बहुत अच्छे से किसी के साथ झगड़ा नहीं करके जिससे झगड़ा भी रहता है उसके घर भी जा के गला में गला मिल के होली खेलते हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है उसके बाद हमलोग दुर्गा पूजा मनाते हैं दुर्गा पूजा दस दिन का होता है दस दिन नव दुर्गा माता का पूजा होता है नवमी के दिन अष्ट नवमी के दिन हमलोग बलिदान होता है उसमें हम बहुत से लोग खस्सी का पाठा को काटते हैं उसका पूजा करके फिर उसको मीट बना के सब लग घर में खाते हैं दशमी के दिन हमलोग के गांव में बहुत बड़े मेले लगता है लगते हैं हमलोग जाते हैं मेले को देखने के लिये परिवार के साथ दोस्त के साथ और अच्छा से अपना मेला देख के आते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है उसके बाद हमलोग के गांव में दीपावली का पर्व मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से रात्रि में बहुत सारे बल्ब जलाके घर को ठीक से साफ उफ करके उसको बल्ब जलाके सजाया जाता है और लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं जो दुकान बिज़नेस करते हैं उस वो वो लोग भी लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं और घर में भी लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं और रात्रि में हमलोग फैमिली के साथ हो के छत पे चले जाते हैं और पटाखे छोड़ते हैं और उसके बाद हमलोग खाना खा के फिर आराम करते हैं हमलोग के गांव में मकरसंक्रांति का पर्व मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से उसमें दही और चूड़ा का भोजन होता है हमलोग के गांव में छठ पूजा मनाया जाता है छठ पूजा चार दिन का पर्व होता है पहला दिन होता है नहाय खाय उसके दुस एक दिन बाद करके खरना होता है जिसमे दूध और चावल और शक्कर दे के खीर बनाया जाता है और छठी माता को रात्रि में जो छठ व्रत करते हैं ओ पूजा करते हैं उसके बाद पूजा करके जब उनका पूजा खतम हो जाता है तब जितना भी घर का और आदमी सब है तब सब प्रणाम करके सब अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं तीसरा दिन पकवान बनाया जाता है बहुत ही नियम उस किस नियम होता है बहुत ही अच्छा से सब चीज़ धो धा धो के पूजा पकवान बनाया जाता है उसके बाद पकवान बन जाता है तो सब चीज़ उसको सजाया जाता है सजाके फिर हमलोग घाट पर जाते हैं गंगा जी के घाट पर वहाँ सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं उसके एक दिन के बाद फिर वही अपनाया जाता वो जो पहला दिन अपनाया गया दूसरा दिन शाम सुबह हमलोग चार बजे उठ के गंगा जी के घट तट पर जाते हैं वहाँ जा के अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को वहाँ से हमलोग फिर घर आते हैं घर आके फिर अपना पकवान जो भी प्रसादी बनता है हमलोग ग्रहण करते हैं हमलोग के गांव में संस्कृत कार्यक्रम भी होता है जैसे कहीं ड्रामा हुआ कहीं राम राम जी का लक्ष्मण जी का ये सब मेला लगता है बहुत बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिये धार्मिक काम भी होता है जैसे यज्ञ होता है पूजा पाठ होता है बहुत बड़ा पूजा पाठ होता है उसमें बहुत दूर दूर से महात्मा लोग आते हैं अपना अपना अपना कथा सुनाते हैं बहुत से लोग प्रसाद वितरण करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे गांव में अयोध्या जी से पंडा आते हैं भागवत कथा कहते हैं और भागवत कथा सात दिन का होता है सात दिन में वो लोग बहुत से दूर दूर से लोग आके उनका कथा का लाभ उठाते हैं हमलोग के गांव में बहुत से खेल भी होते हैं जैसे कबड्डी हो गया क्रिकेट हो गया हॉकी हो गया फुटबॉल हो गया वॉलीबॉल हो गया बहुत से लोग खेलते हैं